हेलो हाँ मैडम मैं निशा पटेल बात कर रही हूँ कल मैंने आपकी कंपनी से गैस बुलवाया था जो कि जो कि वो लीक कर रहा है उसका रेगुलटर लीक कर रहा है गैस निकल रही है उससे तो मैडम आप किसी को भिजवा सकती हैं कि जो ठीक कर दे मैडम मैं नरसिंहपुर से बात कर रही हूँ एतवारा बाज़ार से हाँ गली नंबर दो से नहीं मैडम एक घंटे से नहीं क्योंकि मुझे ऑफिस भी जाना है तो हो सके तो आप अभी जल्दी से जल्दी भिजवा दें दस पंद्रह मिनट में या मतलब आधा घंटे के अंदर अंदर हाँ ठीक है मैडम ठीक है फिर हम बताएंगे आपको